गेलेनाय फोथाराव क'क्राझारनि मोनसे सायखौ मख'नो हायो बेनिफ्राय बेयाव बर'फोरनिबो मैखोम मोनसे सोमावसारनायजों फैनाय नाथाय बे मैखोम सोमावसारनायजों फैनायखौ गुबुन हारिफ्रा बाहायनो नाजाबोनायखौबो नुनो मोनो नाथाय बेखौ दा जोंनि क'क्राझार ओनसोलनिनो सुबुंफोरा बाहायनो थाखाय एबा गावनि आंगोसिन खालामनो थाखाय बयबो खामानि मावनो आं खावलायो